नमस्कार नमस्कार नमस्कार बोलिए

पैसे ज़्यादा हो गऍ तो आपको कहाँ जानी थी कहाँ से बैठे थे

ठीक है आइए फिर हम उसको देख लेते हैं हमने तो देखा था कि ओ अगले इस्टाप पे उतरने वाले हैं आगे तो हमने पूरे ही टिकट दे दिया पूरे पैसे भी ले लिया आप बीच तो ठीक है आइए फिर हम कल अगर आते हैं तो फिर हम निकाल लेते हैं टिकट हाँ और दिल्ली जाएँगे दिल्ली के लिए टिकट है

छः सौ सात सौ रुपिये का टिकट है सस्ते के लिए फिर आपको कुछ सुविधा उतना नहीं ना मिलेगी अरे भाई जगह जगह इस्टाप होता है इनका बना हुआ है फिर रुकेगी जगह जगह पे आप वहाँ पे नास्ता पानी कर लेंगे

तो चार सौ टिकट मिल जाएगा आपको और जो कि उसमें ए सी वगैरह लंबी सफर होती है ना तो ए सी वगैरह लगी रहती है तो उसमें के लिए टिकट जा दे लग हाँ तो फिर उसमें आरामदायक लंबी सीटें रहती हैं सकते हैं हाँ हाँ और क्या

नमस्ते